सभकेँ अपना अपना बच्चाकेँ मैथिली पढ़ाबैके चाही मैथिलीमे बोलैके सिखाबैके चाही अपना भारतके सबसे बढ़िआँ भाषा मैथिली हइ आओर मैथिली बोलैके चाही मैथिलीमे सबकिछु सिखाबैके चाही मैथिली भाषा सबसे बढ़िआँ हइ आओर आबके बच्चासभ कहीँ गेल तऽ हिन्दी बोलै लागल किछु बोलै लागल ओसभ नहि सभ अपना अपना बच्चा अपना अपना परिवारमे बढ़िआँसे हिन्दी बोलिऔ प्रेम बढ़ैऔ एहिसब भाषामे बड्ड प्रेम हइ एहिसब भाषा बहुत अच्छा लागै हइ से कि सुनैमे भी अच्छा लागै हइ आओर ककरो कहैमे भी अच्छा लागै हइ प्रेमसे बोलै हइ बहुत अच्छा लागै हइ मैथिली भाषा सबसे अच्छा भाषा हइ अपना भारतमे सबसे बढ़िआँसे बोललक बढ़िआँसे बेवहारसे बतिएलक अइसन भाषा कोनो नहि हइ बहुत अच्छा लागै हइ मैथिली भाषा हमरासभकेँ बहुत सुन्दर देखै सुनैमे लागै हइ मैथिली भाषा सभलोक बोलली सुनली अपना बच्चासभकेँ भी सिखैली मैथिली बोलैके आओर सभगोटाकेँ भी कहै छिए जे मैथिली भाषा अपना भा जे भारतमे हइ से बेसी मैथिली भाषा बोलिऔ आओर सभ लोक अपना अपना बाल बच्चाकेँ मैथिली सिखैऔ सब आओर सबसे अच्छा भाषा मैथिली हइ आओर मैथिलीमे सभ कोइ रहै छिए भारतमे मै मिथिला जइसन बनिऔ मिथिला भाषा सिखैऔ बच्चासभकेँ शिक्षा दिऔ मैथिली बोलैके आओर मैथिलीमे सभकिछु सिखैके आओर मैथिली भाषा बोलैके सभकिछु अच्छासे बच्चासभकेँ ज्ञान दिऔ मैथिली बोलैके आओर सभगोटा सिखिऔ मैथिली भाषा मैथिली भाषामे बहुत अच्छा लागै हइ बहुत बढ़िआँ लागै हइ बोलैमे बड्ड बहुत बढ़िआँसे ईसब भाषासे बड्ड प्रेम बढ़ै हइ आओर सबसे अच्छा लागै हइ